मैंने जो कुछ दिन पहले एक साड़ी खरीदी थी उसका कपड़ा पूरे कॉटन का था और उस पर फ्लावर से डिज़ाइन बना हुआ था देखने में बहुत ही सुन्दर लगती थी और एकदम सॉफ्ट कपड़ा था उसका और उसमें धागे का वर्क बना हुआ था जो बहुत ही अच्छा दिख दिखाई दे रहा था